حال ہی میں ابھی وہ ہمارے یہاں سے چندریان جوکہ یہاں انڈیا کا جھنڈا جو کہ چاند پہ لگا تھا وہ ہُوا تھا اُس کا بہت زیادہ مطلب پورے ولڈ میں اُس کی خوشی ہوئی تھی اور جشن بھی منایا گیا تھا تین دِن تک دلّی بھی بند کیا گیا تھا اور دوسری واردات بتائی جائے تو ابھی کچھ مہینوں پہلے عتیق احمد جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے اُتّر پردیش کا سب سے بڑا کرمنل یعنی گینگیسٹر تھا اور اُس کا لڑکے کا عتیق احمد سے پہلے اُس کا انکاؤنٹر ہو گیا اُس کے بیٹے کا اور پھر دو دِن بعد اُس کا عتیق احمد کا بھی شوٹ آؤٹ ہو گیا تھا اِسی وجہ سے یہ بھی یہ جو واردات تھی یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اور اُس کی جو عتیق احمد کی جو وائف تھی کیا نام تھا شائستہ نام تھا شائستہ اُس نے بھی دبئی سے مطلب بہت سارے اپنے گینگسٹر لوگ بُلائے تھے انڈیا میں اور اِن لوگوں میں پھر سے وار وار ہوئی تھی اور اِسی واردات جوکہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی وہ آپ کو ہم بتا چُکے ہیں